बर' रावा आंनि बिमानि राव मानो होनोब्ला आं बेखौ जोनोमनिफ्रायनो रोङो आंनि बिमा बिफायाबो बर'खाय आंबो जोनोमनिफ्रायनो बर' जानायलाय जोंनि बे रावखौ जों मोजाङै बुजिलायो मिथिलायो रोङो बेयो जोंनि बिमानि राव जोङो बे जोंनि बर'नि रावजोंनो जोंनि माखासे गोबां दुखु सुखु सावरायनांगौ दंबा बे जों रायलायनायनि बे रावजोंनो जोङो मोजाङै बुजिलायनो हायो जोङो माबाफोर मोनसे माबा बिफदफोर जादोंब्लाबो जों जोंनि बे बर' रावजोंनो रायलायलायनानै जोंनि गासैबो प्रब्लेम जानायफोरखौ जों सल्भ खालामनो हायो मानो होनोब्ला बेयो जोंनि मोनसे बिमानि राव जोंनि जोनोमगि जोनोमनि राव बेयो बे रावजोंनो जोङो गो उन्दैनिफ्रायनो दासिमाव गोबांथार रोंबोबाय बे रावा जोंनि नंथारगौ बिमानि राव